आं फरायसालियावहाय बर' साबजेक्ट खौनो साबसिन मोनोमोन आरो बिदिनो मेत्स साइन्स फोरखौहाय बायोमोन आं मेत्स फोरखौहाय आरो आखिलु आखिला साइन्स फोरनि फोरखौहाय बानाय मोनोमोन बेनिखायनो बेफोर साबजेक्ट खौहाय आं बायोमोन स्कुल आव आरो दायो कलेज आवहाय गुबुन गुबुन साबजेक्ट फोरखौहाय फरायनो मोननाय जाबाय दा एसे बिदिनो इंलिस फोरखौहाय इन्टारेस्ट मोनो आरो दा गोदो बर'फोरखौ फरायनानैहाय जोबोद इन्टारेस्ट मोनोमोन आयदाखौ आरो दायो कलेज आवहाय इंलिस फोर साबजेक्ट मोननानै दा बर'खौ बारा इनट्रेस्ट मोननाय जाला आरो इंलिस खौ दा इनट्रेस्ट मोनसिननाय जायो बिदिनो कलेज आव जों बांसिनानो इंलिस फरायनाय जायो आरो दासिमबो मेत्स फोरखौ बानाय मोनो बिदिनो प्लास माइनास थानायनि थाखाय आरो बायह्रा लानांगौनि थाखाय जोबोद बानाय मोनो आरो साइन्स फोरखौहाय आखिलु आखिलाफोरखौहाय जोबोर बानाय मोनो बिदिनो दा जों कलेज आव गुबुन गुबुन साबजेक्ट लानानै फरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो माबाफोर खन्थाइफोरखौहाय फरायनो जोबोर मोजां मोनो आरो खन्थाइ लिरनो जोबोद मोजां मोनो स्ट'रि फोरखौहाय जोबोर गोसो होनानैहाय फरायनो मोजां मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन साबजेक्ट फोरखौहाय फरायनो मोजां मोनो आरो बिदिनो बर'फोरखौ दा इसेबो मोजां मोनला फरायनोहाय गोदो मोजां मोनोमोन आरो दा एसेबो मोजां मोनला आं